جی ہاں میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کھیل کو اپنا کیریئر اور سب کچھ سمجھتے ہیں وہ کھیلنے میں بہت زیادہ وقت دیتے ہیں ان کا کہنا ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بہت ضروری ہے ان کا کھیلنا پیسان نہ ہے کیونکہ وہ کھیل کو ایک کھیل کی نظر سے نہیں کیریئر کی نظر سے دیکھتے ہیں جس طریقہ سے ہمارے دیس میں بہت سارے لوگ کھیل کے ذریعے بہت آگے گئے ہیں بہت بڑے بڑے نام بن چکے ہیں اس لیے لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں ایک ہمارے ساتھی ہیں شداب بھائی کھیل میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور بات رہی طلبا اسکولوں میں حصہ لینے کا طلبا اکثر کھیل میں حصہ لیتے ہیں اسکول میں جب میں اسکول میں تھا خود بھی کھیل میں حصہ لیا کرتا تھا